मुंहिंजे मुताबिक़ि डांस ज ॾिसंदणु माण्हुनि जे अंदरि सभेई तरीक़े जा भाव पैदा करे थो सघे डांस ॾिसण सां मनु प्रसन्न थींदो आहे ऐं पंहिंजे अंदरि जेको आत्मविश्वास घटि हूंदो आहे डांस ॾिसण सां ऐं करण सां बि आत्मविश्वास इलाही वधी वेंदो आहे